अ हेल्ल' सोरमोन ए मा माइबा नांगौ बाहादुर जानायनि ना फाननायनि जानायनि अ बेसेबांसो नांगौमोनबा मननै मनथामानो थोगोन ए ओंखारथ'यिनि थाखाय आरो अ बेनिफ्राय मा मा माइ नांगौ होनदोंमोन बाहादुर आइजंआथ' नौस' ओमफ्राय बाहादुरा साराय आदस' अ सोरखारानो साराय आदस'आव बायजोब्बायबा ए खमा सिगांआवसो खममोन दा खमाव नै सोरखाराबो आदस' पयस'थि थाका होबायना मनसेआवनो दा सोरखारानो लादों हा जोसायाथ' हाजारनि गोजौआव बार'स'सोबा लांनो हागोन जोसाखौबो अ आयजंखौबा नयस'नि गाहायाव होनो हानाय नङा आयजंखौबा नयस'नि गाहायाव होनो हानाय नङा ए दा नै आङो फाननाया नौस'आवनो फानबाय थादों दा बेनि गाहायाव फानोबा ओरै सिगांआव बायग्राफोरा आरो हामा मोनगोन ना दा जानो थाखाय लांनोबासो दुइस' थाखा नौस' थाकायाव हरगोन आरो जोसायाथ' मागो बैसागोआव आरो बारासो जागोन दामा दानो लांखादोसो बार'स'आवनो हरनोसै आङो ओइ गाबोन फैबानो जाबाय बस्था लाना फैखा आरो गारि लाना फै दे होनबा गाबोन फैथार दे ओं अ अ जागोन दे अ गाबोन फैथार गाबोन फैयाब्ला मोननाय नंला

दे दे दे